हमरा दरभङ्गा जिलामे सभ सुविधा उपस्थित यए हमरा सभकेँ समयपर सभ सुविधा मिलैए प्राप्त होइए हमसभ जे करै छी हमरा सभके सभकिछु आब मिल जाइए आओर कतहु अदर जिलामे नहि जाए पड़ैए सभकिछु यए प्रशासनिक व्यवस्था सेहो बहुत नीक यए आओर हमरा लोकनिकेँ सभकेँ बहुत सुविधा मिलैए हमसभ कोनो चीजके लेल कतहु देखै छी कतहु सुनै छी लेकिन अपना जिलामे सभ व्यवस्था यए आओर हमसभ की कहि सकै छी हमरा सभके एहिसँ बेहतर सुविधा आओर कतहु नहि मिल सकैए जे चीज जे अदर स्टेटमे छै से हमरो गाँवमे छै हमरा हमरा गाँवमे छै हमर गाँव बहुत नीक यए आओर हमर राज्य सभकिछु बहुत सुन्दर यए आओर एतुक्का वातावरण सेहो बहुत सुन्दर यए एतुक्का लोकके स्वभाव बात सभकिछु सभ सुन्दर बहुत सुन्दर यए विधायकके नाम मिश्रीलाल यादव अछि आओर एतुक्का विधायक सेहो बहुत सुन्दर यए हमरा जिलामे सभ सुविधा उत्पन्न यए लेकिन सभकिछोकेँ देखैत सुनैत अपना आगे बढ़ै छी आओर सभ काम बहुत नीकसँ निपटैत यए आओर हमरासभके गाँवमे इहोसभ बहुत नीक वातावरण यए सभकिछु हमरा जिलामे सभकिछुके सुविधा यए आओर जतेक गाड़ी घोड़ा सभकिछु टाइम टेबुल मिलैए आओर हमसभ टाइमसँ अपना अपना जगहपर पहुँच जाइ छी टाइमसँ अपना घर आबि जाइ छी चलि जाइ छी आब एहिसँ बेहतर आओर की भए सकैए हमरा सभकेँ इएहसभ सुविधा बहुत नीक लगैए आओर बहुत सुन्दर यए ईसभ व्यवस्था हमेशा बनल रहय आओर इएहसभ चाहै छी कि हमसभ कोनो तकलीफमे नहि रहू हमरासभके इएह हमेशा एहने वातावरण रहय आओर इहोसँ बढ़ि कऽ आओर जे नीक चीज हुअए से भए सकय हमरा जिलामे हमर राज्यमे सभकिछु बेहतरसँ बेहतर भए सकय हमसभ बहुत आगे बढ़य चाहै छी पढ़य लिखय चाहैत छी जेकि टाइम टेबल सुविधाके अनुसार हमरासभकेँ नहि भेटैए आ भेटबो करैए लेकिन इएह हमेशा रहयके चाही टाइमपर हमसभ अपना अपना पढ़ाइ लिखाइ सभके साथ लए कऽ चली सभ व्यवस्था बनल रहय आओर इएहसभ हमरा सभकेँ बहुत नीक लगैए बहुत स्वाभाविक यए हमरसभके गार्जियन एतेक सक्षम नहि यए जे आगे पढ़यता लिखयता लेकिन ताहिके बावजूदो हमरा सभकेँ भेजै छथि